हेलो कोनके छी अच्छा अच्छा की बात हँ रूम तऽ खाली छै कतेक दिनके लेल लेबय तकर बाद खाली कऽ देबय रूम तऽ अइठाम तऽ हँ व्यवस्था तऽ सबटा छै मगर रूमके कम सँ कम एक महीनाके लेल रूम लेबऽ पड़त किआक तऽ हम बीचमे फेर ककरा रूम देबय भाड़ापर हँ सबटा चीजके व्यवस्था छै कोनो चीजके दिक्कत नहि छै रूम छै लाइटिंग छै लाइट छै जेनरेटर छै सभटाके व्यवस्था छै ठीक छै आउ देख आबिके देख लियौ रूम देख लियौ रूम तब हमरा हिसाबसँ पसन्दे पड़ि जायत तखन अहाँपर अछि आबि कऽ देख हँ तऽ ओहि रूमके अहाँ जे रहय छलियै तैसँ बढ़िआँ रूम बनि गेल छै एखन

हँ हँ हँ घरेपर अबय

हँ सबटा ओकर कोनो दिक्कत नहि छै हँ ठीक छै सब ठीक छै हँ हँ सब ठीक छियै आओर सब ठीकठाक छै हँ भऽ भऽ गेलय नहि नहि एक महीनाके अहाँके लागि जायत हँ ठीक छै दू चारि दिन रहतइ तकर कोनो बात नहि दू चारि दिनसँ उपर रहतइ तऽ भाड़ा लागि जायत

हँ हँ एकदम विश्वासे छै ने करब हमरो छै ने तऽ आओर केओ कहने छलथि हुनको मना करऽ पड़त ने ठीक छै